डेंगू मलेरिया कारण है कारण है बढ़ियाँ से रहना चाहिए सावन भादो में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा तबियत खराब होता है और घर में कूलर पानी रहता है वो पानी रहता है उसमें ज़्यादा मच्छर फैलता है सब कुछ होने लगता है उससे बचना चाहिए पानी निकालकर टाइम पर बदलना चाहिए सब कुछ करना चाहिए ऐसा नहीं है और नाला भी साफ करना चाहिए कूड़े कचरे में पानी नहीं रखना चाहिए फेंक देना चाहिए साफ सुथरा अपना पाउडर भी छिड़कना चाहिए सब कुछ करना चाहिए बढ़ियाँ से और बच्चा को फुल कपड़ा पहनाना चाहिए सावन भादो के समय में बरसात के मौसम में पानी भी गरम पीना चाहिए स्वास्थ्य अच्छा रहता है नि मलेरिया का इसी ने धरता है डेंगू नहीं फरता है परहेज करना चाहिए ए सी कूलर में उतना नहीं रहना चाहिए इससे होता है डेंगू बहुत फैलता है बढ़ियाँ रहना चाहिए सब कुछ अच्छा रहना चाहिए और कहीं फिर नहीं जाना चाहिए भीड़ भड़क्का में भी नहीं जाना चाहिए इससे डेंगू होता है बरसात का मौसम में बहुत तरह का बीमारी फैल जाता है ढंग से रहना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए शुशुम पानी एकदम नॉर्मल अथि करके तब पीना चाहिए ताज़ा भोजन भी खाना चाहिए उससे बीमार नहीं पड़ेगा ढंग से रहना चाहिए घर में कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए मच्छर उससे फैलता है सब कुछ बढ़ियाँ से रखना चाहिए साफ सुथरा भी कपड़ा पहनना चाहिए कपड़ों भी से गंदगी से डेंगू होता है सब कुछ होता है मच्छर होता है मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए रात में भी ढंग से अपना रहिएगा सब कुछ अथि करिएगा खाना ढँक के रखिएगा उसमें खाना कीड़ा नहीं अथि रहना चाहिए सब कुछ अपना ताज़ा सब कुछ रहना चाहिए बढ़ियाँ से अथि करना चाहिए घर में जो भी सामान है पानी भी रखिएगा तो ढँककर रखिए तब पिएगा उसके बाद सब कुछ अच्छा से रखना चाहिए